जोंनि गामियाव मुंदांखा दाइबिटिसनि मुलियानो जाबाय निम बिलाइ मानोना निम बिलाइया गोखा जायो निम बिलाइ आरो बिदिनो बायदि गोखा मुवाफोर जायो जेरैहाय खारौखान्दाय बिबार निम बिलाइ जोङो बिदिखौ एवनानै जायो आरो बिदि मुलिनि बिदि ननि मुलिनि अनगायैहाय हमिय'पेटिकनि मुलि जायो हमिय'पेटिकनि मुलिया डाइबेटिस फाहामो फाहामनाया आङो आंनि आदै मादैमोनखौनो नुनो मोनबाय आरो मुलिफोर जानायनि अनगायैबो माखासे मुवाफोरखौ जानायखौ बन्द' खालामनांगौ जेरै जाहैबाय आलु आलुवाव जोबोर गोदै थायो सुगार थायो स्थारस थायो ओंखायनो जोङो आलु जानायखौ बन्द खालामो डाइबेटिस जाब्ला आंनि आइ बाबायाबो आलुखौ जोबोर खम जायो आरो आलुजों जाहैबाय गाइखेर गाइखेर जानो नाङा आरो सिनि सिनि गोनां बस्थु जानो नाङा जेरै जाहैबाय गोदै बिसखित गोदै सा गोदै मिस्थि लादु बेफोर मुवानिफ्राय गोजानाव थानांगौ गोदै बस्थु गाइखेर आलु बेनि अनगायैबो डाइबेटिस फाहामनो थाखाय जोंनो रेगुलार इएकसार्साइस नांगौ जायो इएकसार्साइजनि थाखाय फुं फुङाव खारनायखौ मानसिफोरा थिनो आरो फुं फुं खारनानै बिदिनो खामानि मावनाय गोलोमदै गहोनाय खामानि मावनांगौबा इएकसार्जसाइज बा खामानि मावनो नांगौ जिजों जोंना बदिया स्त्रं जायो इमिउन सिसथिमा स्त्रं जायो बिदिनो जोंनि गामियावहाय इएकसार्जसाइज माखासे जानाय बेसादफोरखौ जायै आरो गोखा गोखै जानाय बिदि फोरजोंनो जोंनि गामियाव बांसिन डाइबेटिचखौ फाहामनाय जायो फाहामनानै लानाय जायो